ट्युबवेलसँ इनारके पानि निकालैमे बहुत आसानी होइया ओहिमे मेहनत भी नहि करै पड़ैया आओर बुढ़ बुजुर्ग सभ लोक बहुत नीक यऽ ओहिमे हुनका बहुत जल्दी पानि निकलि जाइया ओ जतबा मेहनत करै लए पड़ैया बिना ट्युबवेलके ओ बहुत आसान भऽ गेल यऽ